आङो बाजाराव बेद कभार बायदोंमोन बेद कभारखौ गांथामजों बाजौआव मोनदोंमोन दखानिया एसे हरनो बादोंमोनब्लाबो जर जब'स्ति लाबोथारदोंमोन आं लोखि बाजार बाजाराव लाबोदोंमोन आं बेखौ बेद कभारा कटननिमोन नालाय बेनिखायनो आङो बाहायनो मोजां मोनदोंमोन